हम तऽ बचपन से सब दिन शंकर भगबानके पूजा केलियै लेकिन भगबान से बढ़िके सबसे भगवानो पर से बढ़िके भगबान से बढ़िके सबसे माता पिता भेलखिन माता पिता से बढ़िके इस पृथ्बीमे कोइ नै हय कोइ नै छै माता पिता सबसे बड़ा भगवान छथिन हुनका चलते पूजा पाठ हम आइ तक बहुत कम केलियै हन जादातर तऽ पूजा पाठ केलियै से शंकर भगवान भोलेनाथके हुनके यहाँ मानै छियै पहिले माता पिता फिर भोलेनाथ आराधना करै छियै भक्ति करै छियै माता पिताके पूजा पाठ कनि भैल तऽ अहाँके कनि अगरबत्ती देखा लेली भोलेनाथके माता पिता के पहले चरण स्पर्श कऽ लेली हुनकर बाद फेर अपना महादेब के अगरबत्ती देखेली या सबसे पहिले माता पितामे छथिन ओकर बाद कोनोके कोइ छथिन सबसे पहले माता पिता ओकर बाद कोइ शंकर भगबान भोलेनाथ कृष्ण भगबान चाहे जो भी कोइ हो कहै छथि भगबान की नहि देखने चिन्है छियै भगबान तऽ सामने छै भगबान तऽ सामने छै माता पिता माता पिता ही सबसे बड़ा भगबान छै माता पितामे भक्ति करे से ही एकर आगे किछु नहि जानै छियै माता पिता बाँकी बस एगो छथिन हमर केबल भगबानके नाम पर भोलेनाथ जिनका नाम बहुत छै महादेब है शिव नाम छै शंकर भगबान नाम छै इएह सब नाम छै